हेलो हँ बाजू हमर तऽ ओ एन जी ओ के सुविधा छै एन जी ओ के थ्रू किछऊ काम तऽ छै सरकारी सुख सुविधा जे छै से हम लोक तक पहुँचाबैत छियै पहुँचाबैके कोशिश करैत छियै आ एन जी ओ थ्रू सरकारी किछू सुख सुविधा छै अच्छा अच्छा ग्रामीण बजै छियै हँ की हाल चाल छै ठीक छै हँ तऽ की तऽ सुविधा अहाँकेँ समझैके छै हमरा पास स्कीम छै गवर्नमेन्टके एन जी ओ एन जी ओ के थ्रू छै वह मुख्यमन्त्री बालिका साइकिल योजना छै विकलाङ्ग साइकिल योजना छै आयुष्मान भारतके थ्रू जे आयुष्मान कार्ड बनै छै से एकटा छै आओर हँ आयुष्मान कार्ड भी छै जे रोगीके इलाज करबयके लेल जे भेटैत छै बनैत छै ओहिसँ बढ़िआँसँ बढ़िआँ हॉस्पिटलमे इलाज भऽ जायत ओ ओ बनबा लेलासँ लाभ तऽ छै ने कहलियै कि लड़कीके प्रोत्साहन राशि छै मुख्यमन्त्री प्रोत्साहन राशि छै ल लड़कीके लेल साइकिल योजना छै विकलाङ्गके लेल साइकिल योजना छै या ओकर टा छै जैसेकि आब खाद्यान्नवला जे छै जे राशन कार्ड बनैत छै पूरा फेमिलीके नाम ओहिमे जुटत राशन भेटत राशन कार्ड बनि जायत तऽ भविष्यमे ओहिसँ अहाँकेँ इन्दिरा आवास भी भेटत या आवास योजना छै ओकरा थ्रू आ ओ पाँच लाखवला तऽ ओ अहाँकेँ आयुष्मान भारत कार्ड छै इलाजके लेल सुख सुविधा छै प्रोत्साहन राशि जे भेटैत छै इस्कुलसँ या हॉस्पिटलसँ तऽ ओ प्रोत्साहन राशि ओकरा कहल जाइत छै आ साइकिल योजना छै आ ओ पेंशन योजना छै जे विकलाङ्गके पेंशन मिलैत छै से छै हँ अटल पेंशन छै अटल पेंशन छै हँ ओ एजके हिसाबसँ उम्र उम्रके हिसाबसँ ओ खुद अहाँकेँ बता देतै सिस्टम कि कतना शुल्क अहाँकेँ लगतै महिनामे से हम अपने जे हइ से हमरासँ मिलू आउ हम सभटा बैठि कऽ देख सुनि कऽ अहाँकेँ बता देब तखन ठीक छै अहाँ सन्तुष्ट भेलहुँ तऽ हम रखैत छियै हइ ने